हमरे घर के बगल में जमीन है उसमें कद्दू लगाते हैं करेला लगाते हैं पेड़ पौधा भी है अमरूद भी रूप रोपे हुए हैं अब से बोल दें कि सहजन भी लगाते हैं आप से बोल दें कि क्या कहते हैं पपीता भी है आच्छा अमरूद भी है अच्छा केला भी है सेम भी है आप से बोल दे बाँस भी है और आप से बतला दे कि केला अगर भी है आप से बतला दे आम का पेड़ भी है आप से बतला दे नींबू का भी पेड़ है और गागर नींबू भी है आप से बतला दे आलू गोड़ भी करते हैं आप से बतला दे मक्का भी करते हैं गेहूँ भी करते हैं धान भी रोप बोते हैं अच्छा धान में कई आइटम हैं हँ तो दो चार आइटम भी रोपते हैं आलू में भी दो आइटम हैं तीन आइटम हैं वो भी दो तीन लगाते हैं अप अब आप से बोले कि अलुआ भी रोपते हैं आप से बोल दे बड़ा वाला ओल जो होता है वो भी रोपते हैं हरदी है हरदी भी रोपते हैं अरबी हो गया थोड़ा बहुत अरबी भी कर देते हैं